हमारे अनुसार हिंदी भाषा के सामने अभी आजकल आजकल जो भाषा चलती है वह अंग्रेजो की अंग्रेजी भाषा जो सबसे बड़ी दिक्कत चुनौतियाँ हैं क्योकि जो भी चीज़ें आ रही है जो भी चीज़ें काम करते हैं वह या तो हिन्दी या अंग्रेजी अंग्रेजी सबसे आजकल प्रेफेर करने लगे हैं शहरों सबसे ज़्यादा अगर अंग्रेजी आती है कम्प्यूटर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई अंग्रेजी भाषा होते तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं हिंदी भाषा सिर्फ आजकल क्षेत्रों क्षेत्रीय भाषा रह गया है जैसे कि कुछ राज्यों के अंदर ही सीमित है जो पूरे राज्य के अंदर ये भाषा सीमित नहीं है जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम मेरे तरफ से तो यह होना चाहिए कि चाहे यहाँ कन्याकुमारी केरल से लेकर कन्याकुमारी तक यह सब जगह हिंदी भार हिंदी भाषा चले जो कि ऐसा होता नहीं है सब अपने अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं हिंदी भाषा में बहुत कम ही बोलते हैं और अंग्रेजी भाषा सबसे ज़्यादा हो गया है और क्षेत्रीय भाषा भी ज़्यादा डेवलप कर रही है हिंदी भाषा को बहुत लोगों ने कम कर दिया है इसके अलावा जो विदेशों में है विदेशों में आजकल विदेशी लोग जो है वह हिंदी भाषा को प्रेफर कर रहे हिंदी भाषा भी अपना रहें हैं